पूर्णियामे मुख्य समाज कल्याण विकास कार्यक्रमके पहल यहाँके नेता सब भी छै यहाँके नेता बहुत सब अच्छा छै आओर यहाँके गरीबी जे छै नहि छै पूर्णियामे आओर यहाँ बहुत अच्छा छै गरीबीके लिय हॉस्पिटल सब किछु छै ढ़ेर सारा हॉस्पिटल छै पूर्णिया शहरमे यहाँ ई शहरके विकसित करैके लियऽ सरकार आओर नेता सबके भी बहुत अच्छा ई शहरमे योगदान छै ई शहरके गरीबीसँ मुक्त करैके लियऽ प्रधानमंत्री जे छै आवास योजना भी दए रहल छै गरीब सब आदमीके किसानके लियऽ इएह लियऽ पूर्णिया शहर जे छै बहुत अच्छा शहर छै ई शहरमे आदमी रहैके बाद अच्छा लागै छै आओर ई गरीबीके हटाबैके कारण शिक्षा छै पूर्णिया शहरमे कोनो कोनो शिक्षा भी फ्रीमे भए रहल छै कोनो कोनो इसकुलमे इएह लियऽ पूर्णिया शहर हमरा अरुके बहुत अच्छा शहर छै